میں اپنے کردار کو کتابوں کے ذریعے تیار کرتا ہوں اور میرے پاس قابل اعتبار اور دلچسپ کردار ہے میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے ملتا ہوں اور باتیں کرتا ہوں اور ان کی حقیر باتوں کو لکھتا ہوں اور اس لیے لکھتا ہوں تاکہ ہمارے آنے والے نسل کو برائیوں سے روکا جا سکے اور ان حقیر باتوں کو بتایا جائے